ओरैनोथ' आङो खन्थाइ सुंद' सल'

बेफोरखौ माने लिरनो मोजां मोनो आरो मा रावाव लिरनो साबसिन मोनो होनोब्ला आङो बर'आवनो साबसिन मोनो लिरनो जिहेथु आं बर' मिडियामावनो फरायखानाय हिसाबै आरो आंखौ माया थुलुंगा होयो होनोब्ला मिथिंगा मिथिंगानि समायना महरा आंखौ थुलुंगा होयो बेफोरखौ लानानै आङो खन्थाइ सुजुयो आरो मा होनो सुंद' सल' बायदिखौ आं खन्थाइनि गेजेरजों एबा सुंद' सल'नि गेजेरजों बेरखांहोयो गोसोयाव आरो जि सान्नाय दं बेफोरखौ गोसोनिफ्राय जि ओंखारबोयो बाथ्राफोर बेफोर बाथ्राखौ लानानैबो आङो खन्थाइ सुजुयो आरो सुंद' सल'बो लिरनो मोजां मोनो सुंद सल'खौ आङो ओरैनो र'मान्टिक र'मान्टिकखौ लिरनो मोजां मोनो आरो आरो खन्थाइफोरखौ आरो माखौ मोजां मोनो होनोबा मिथिंगाखौ लानानै मोजां मोनो आरो मा होनो हारिखौ लानानै मोजां मोनो बेफोरखौ लानानै आङो खन्थाइफोरखौ सुजुनाय जायो